के तुस कैव सर्विस दा बोल्ला दे में कल कठुए जाना हा ते में सुनेंआं कि तुस कैब सर्विस दिन्नें भिरी असैं अडवांस ई जेह्ड़ी कार ओह् बुक्क करी सकने ते में कठुऐ जाना हा ते पंज छे जने होर न मेरै कन्नै ते तुसैं इक घर शोड़ना बी ऐ ते बापस शोड़ना बी ऐ ते पज़ाना बी ऐ बस चार पंज घैंटे दा सफर ऐ ते तुस सनाउड़ो किन्ने पैसे पूसे में आन लाईन ई पे करी ओड़नी ते कल तुस जेह्ड़ा दस बज़े पुज्जी जायो ते कन्नै जेह्ड़ा जल्दी तुस पुज्जने दी कोशिश करेओ पेमैंट में आन लाईन करी ओड़नी ऐ चे उत्थें बी असें जल्दी टैमे पर पज़ाई ओड़ना क्योंकि मेरा पेपर ऐ बस तिन्न घैंटे बाद बापस आई जाना पेपर देईयै ते तुसें घरा दा लेई जायो में तुस सनाउड़नी साढ़ी घर जेह्ड़ा गुड़े पलेआल बिच्च ऐ ते इत्थमां तुसें मेन रोड़ दा ते अस मेन रोड़ च आई जाह्गे तुसैं असेंगी जेह्ड़ा इत्थमां दा पिक करी लैना ते इत्थें असेंगी शोड़ी ओड़ेओ ते बाकी में पेमैंट बी आनलाईन करी ओड़गी ते तुसें घरे दा शोड़ना बी ऐ ते उत्थें शोड़ना बी ऐ ते बापस लेआना बी ऐ ते जेह्ड़ा तुसें कुश ऐक्सट्रा खर्चा चाही दा होग ओह् बी अस देई ओड़गे